आं मोसौनि सोमोन्दै आरो बारि बागाननि बायदि बायदिनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों दा आंना गयाथ' गायदोंमोन गायनाया खिन्थु जायगा जायगाना थैनो हमदों आरो गया होमब्लाबो आं गयखौ थैदोंब्लाबो आं गायफिनबाय थायो गायफिनबाय थायो लांदां जायगा आं दोना आरो मोसौफ्राबोथ' बोसोरे बोसोरे समाव खुरिया बेमार जायो आसुगुरनियाव आसुगुराव बेमार जायो खुगायाव बेमार जायो मोसौ सौखा जायो ओमफ्राय जोंहा बिदि बेमार जायोब्ला हालएवनो आनदायो आरो जेराव मोसौआनो हालएवब्लाबो नांगोल बोग्रायानो बेमार जाबायब्ला जोंलाय माजोंथो एवबावनो बिदि जायो आरो ओमफ्राय माइआबो जोंहा दंग' बान्दो गैया अखा हाबाय थाब्लासो जों माइ आबादखौ मोननाय जायो अखा गैयाब्लाथ' गैया माब्लाबा माब्लाबा बोसोरावथ' अखायानो हाया अखा हायाब्ला जोंहाबो माइआ जाला नालाय आंखाल जाबाय बिदि जायो आरो ओमफ्राय आंखाल जायो बिदिनोसै अभाब जाहैबाय खुनुरुखुम जों सोलिनानै थानांगौ जायो आरो नै नाफ्राबो बेसे सारनानै मोननो अबाहाय मा मोनगोन अबाव मा फाना मोना बिदि जायो बे बेमारनि खोथा बेमार जाबाय होमब्लाथाय गासिबो दुरबलथा जायो माथो होनबावनो आंलाय दुरबल जाबायनालाय आनदायबाय आरो जोंहा फरायनाय मानायफ्राव गथ'फोर दङ खस्थ' मोननांगौ जायो जाहा बारिनि आबाद दुब्लिनि आबाद बायदि बायदि आबादफोर मोनाब्ला जों मा मावनानै मोननो आनदायनाय जायो बिदि एसे गोरान आबाद मावनोबो हा हुआबो खम जालांबाय एसे एनै हा थाब्लाबो जों मैगंसो जानाय जायो गुवार आबाद जों फोनो मोना फाथो आबाद बिसर आबाद बेफोर आबादखौ फोनोब्ला जोंनो गुवार गुवार हा नांगौ गैयाब्लाबो फास बिगा सय बिगा बेफोरबायदि हा थायोब्ला जोंहा आबादखौ मावनानै मोनो दा बिदिनो जायो आरो मानसिनि माबायाव बिदिनो खस्थ' मोननाय जायो आबाद नङाब्ला जों मानसियालाय बोरैथो थांना थानो बिदिनो जायो आरो गोदोनिबायदि नाफ्राबो सारलाबायब्लानो मोनला दै गोथौ गोथौआव ना मोजां थायो जोंनि बेफोरबायदि जामफै गरखाय फिसाफ्रावथ' माथो ना मोजां थानो बिदिनो बोथिया नास्राइ बायदि बायदि गोरलै गोरलाम ना बिदिनो मोननाय जायो आरो गामिनि माबा बे माथो ना बिदिनो ना मोजां मोनो फिनाय नाफ्रा देन मोजां मोजां थायो दैसा दैनि ना माथो ना मोजां थानो दा आबादनि बिथोराव जोंना गय बिफां बायदि बायदि बिफांफोरा औवाया साबसिन जाना दं औवाया खिन्थु थैनो रोङा बेमारबो जानो रोङा बांसिन औवा बागान गायोब्ला जों बिगायावनो औवाया मोजां जायोब्ला बिदिनो एक लाख गाहाम थाखा मोननाय जायो आरो बिगाथाम बिगाब्रै बिगाबा औवा गायब्लाथ' थाखा दङ जेन'बा नों दानथाराब्ला औवाखौ बिगायावनो एक लाख खरिब्लाबो फास बिगा गायोब्ला फास लाख थाखा जों बोसोरे मोननाय जायो दा जोंनाव बेफोरबायदि बांद्राय गुवार हा गैया बिदिनो बिगानै बिगाथाम बिगाब्रै बिगाबा इदिनो आंना दा खुनुरुखुम सल्लिस हाबो बारिया बार' बिगासो दं गायग्रा सात बिगासो दं बिदिनो खुनुरुखुम थांनानै दं आं दा बिदिनो दखानबो फिसा होदेरनाय जायो आरो जानाय लोंनाय संख्रि बानलु खरस ओंखारो बिदिनो थाग थुग सोलिनानै दङ आरो आंहा बिदिनोसै माथो होनबावनो आंलाय खस्थ'ब्लाबो संसारखौ उथ्रिनानै जानांगौ जाहैबाय आंना गायग्रा हाया दै मोना अखा हादैजों गायो समाव अखा अबेबा बोसोराव अखा थायोब्ला आबादखौ एसे मोजां मोनो आरो अखा गैयाब्लाथ' बिदिनोसै थ्राय थ्राय मोननाय जायो आरो संसार जानांगौआ गोब्राबथारलै फिसा फिसौ लेखा फरायहोनो फोरोंहोनो हानांगौ थाखा फैसानि अभाबआवबो गोसोआ सानो गिदिर गोलाव खालामनो फिसाफोरखौ थाखा फैसा सौहायैयाव हाया आरो बेजोंनो जासिगोनबो नामाथाय आंनि बुंनांगौआ आंथ' सेरनोबो रोङा माथो जासिगोन दां जाबाय दां लै